آپ اپنے اسٹارٹ اپ کے لیے ایک تجارتی جگہ کرائے پر لے رہے ہیں اور وہاں جانے سے پہلے بجلی کے کنیکشن کا انتظام کرنے کی ضرورت کرائے کی جگہ کے لیے بجلی کے کنیکشن کے لیے درخواست دینے کے عمل پر تبادلہ خیال کرنے اور کوئی بھی ضرورت دستاوازات حاصل کرنے کے لیے مکان مالی کیا پروپرٹی منجز کے ساتھ میٹنگ طے کریں اس میں ہم مکان مالک سے اجازت لے کر اپنے یہاں جو ہم نے کرائے کے لیے جنگہ لی ہے اس میں میٹر لگا سکتے ہیں